डेंगूं बुखार ऐं मलेरिया जहिड़ी बीमारियूं ॾाढी वधी रहियूं आहिनि उनया जा जेका मच्छर आहिनि उ छाजे करे थींदा आहिनि उहो थींदा आहिनि पंहिंजे घर जी गंदगी ॿाहिरी गंदगी हुनजो पाण ध्यानु नथा रखूं सफ़ाई नथा रखूं पाण जेको पाणी भरे था रखूं उन उअ पाणी खुलयल हूंदो आहे अच्छे पाणीअ ते मच्छर वधीक ईंदा आहिनि अ टघारा डोलूं ड्रम सभु जेका भरे था रखो तव्हांखे ढके करे रखिणा खपनि छ छा करे टांकी हुनमें मच्छर न थियनि ऐं जेकी कचरे जी डोलूं आहिनि उहो तव्हांखे टाइम सर कचरे जी डोल वारा जेका गाॾीअ वारा ईंदा आहिनि हुनमें विझी छॾिजे तव्हांखे वधीक हुअ रखण सां हुनमें मच्छर ईंदा ऐं हुनसां उहा बीमारियूं थींदियूं ॿियो तव्हांखे खाइण पीअण में ध्यानु रखिणो खपे रखल खाइणो न खपे हुन ते बि मच्छर थी वेंदा आहिनि बियूं तव्हांखे एड़ियूं इलाही ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हांखे घर में रोज सफ़ाई व्यवसीत करिणी खपे जंहिंसां उहा मच्छर न थियनि ऐं पाण खे अहिड़ियूं बीमारियूं न थियनि तव्हांखे डेंगू बुखार ऐं मलेरिया अगरि वधी थो वञे त पोइ ॾाढी हैरानु गती थींदी आहे हिन करे त पंहिंजा एॾो लोड ई उन कर त तव्हांखे एतिरी वधीक सफ़ाई रखिणी खपे त उहो पंहिंजे लाइ सुठो आहे पाण बीमारीयुनि सां बि बचो ऐं पंहिंजो घर बि सफ़ा रहे अन पंहिंजा आस पास जी जेकी सोसाइटी आहे एरिया आहे हुनजी बि ॾाढी सफ़ाई रखिणी खपे तव्हांखे ॿाहिरि मच्छर ईंदा त पंहिंजे घर में बि मच्छर ईंदा पंहिंजो रोड ख़राब हूंदो त हुन रोड जी ख़राबी पंहिंजे घर में बि ईंदी त पंहिंजो रोड आहे पहिरीं सोसाइटी में जो एरियो हू सफ़ा रखिणो खपे हुनमें गंदगी न हूंदी त ॿाहिरि बि सफ़ा रहंदो त पंहिंजे घर बि उहो ख़राब वस्तू उहो ख़राब मिटी उहा मच्छर न ईंदा त तव्हांखे हिननि सभिनीनि ॻाल्हयुनि जो ध्यानु रखिणो खपे त अहिड़ियूं बीमारियूं न फैलाइजनि